असां भाई जीअं कोई रोटी ठाहींदा आयूं त केॾी केॾीमहिल लूणु या मिर्चु किझु भाॼीअ में वधीक थी वेंदो आहे कुझु घटि थी वेंदो आहे असां जीअं केॾीमहिल चखे बि ॾिसंदा आयूं की लूणु असांखे थोरो वधीक थो लॻे त असां हीअ उमीद ई कंदा आयूं की असां हुन खे बर्बाद न कयूं न फिटी कयूं भाई अॼ जी समय में महांगाई एॾी थी वई आहे त जीअं लूणु अगरि वधीक थो लगे असांखे त असां हुन में अटे जूं चाणियूं या जीअं लोही चवंदा आहिनि उहे ठाहे करे असां हुन में विझंदा आहियूं असांजो लूणु जीअं उन में हली वेंदो आहे त असांजो लूणु पोइ असांखे पूरो लॻंदो आ भाॼीअ में या केॾी केॾी महिल अगरि पाणीअ जी बि ज़रूरत लॻंदी आहे त असां कंहिं रसु वारी भाॼीअ में पाणी बि थोरो वधाए करे विझंदा आयूं या असांखे कुझु अहिड़ो भाई कुझु न ईंदो आहे सम्झ में त असां सोचींदा आहियूं असां सां हीअ भाॼी रही वई आहे त असां हाणे हिन खे छा कयऊं अगरि असांखे नथो अचे सम्झ में त असां पंहिंजी मम्मीजन खां बि पूछंदा आयूं या असांजे घर में जेकियूं वॾियूं हूंदियूं जेकी जानकारी हूंदी आहे रोटी ठहण जी ज्यादा त असां हुन खां बि पुछण जी कोशिशि कंदा आहियूं की असां खां हीअ थोरी भाॼी या रोटी ढही वई आहे त असां हिन खे कीअं कोशिशि करे असां हिन के वय बर्बाद न कयूं बाक़ी असां हिन खे ठाहिण जी कोशिशि कयूं जीअं अगरि फुलिका था बचनि त असां हुन खे सेयल फुलिका ठाहे करे रूप में असां उए खाई छॾंदा आयऊं या तरे करे बि या फुलिकनि जी भाॼी ठाहे करे बि उहा खाई करे असां नेरनि ते उहो असां चवंदा आहियूं असांजी नेरनि थी वई असां हिन जी फुलिकनि जी भाॼी था ठाहे छॾियूं ऐं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि हीअ सीख ॾींदासीं कि अॻिते हली करे हेॾी महांगाई थी थिए पई त असां अन खे बर्बाद न कयूं ऐं असां उन खे कोशिशि ईअं ई कयूं कि असां हुन खे हुन रूप में ठाहे करे खाइण जी कोशिशि कयूं ऐं पहिरें समय में छा हूंदो हुयो गांयूं मेंहूं भाई कुत्ता हुननि खे बि असां ॾींदा आयासीं हलु हलु ठीकु आहे सस्ताई आहे त फ़र्क़ु न पवंदो हुयो की हलो हुननि खे ॾिनीसीं त ठीकु आहे कुझु नाहे लेकिन अॼु जे समय में हेॾी महांगाई थी वई आहे त कंहिंखे ॾियण जी बि इछा न थींदी आहे रोटी की असां ईअं कंहिंखे ॾियूं असांजा मर्द चवणु लॻंदो आहे कमाइनि था त असां छो बर्बाद कयऊं ईअ रोटी असां हुन खे सुठे नमूने में सुठे रूप सां ठाहे करे ऐं असां पाण बि खाईंदा आहियूं घर वारनि खे बि खारायूं असां उन खे लॻंदो आहे की कहिड़े बि रूप में कहिड़े उम्मीद सां था ठाहियूं असां कीअं था ठाहियूं असां जीअं रोटी था ठाहियूं त असांजे दिमाग़ में सुठा ई विचार अचणु खपनि न कि असांजे दिमाग़ में बुरा या कुझु ख़राबु वहिवार अचनि असांखे ईअं लॻंदो आहे असांखे जंहिं महिल रोटी ठाहियूं त सुठी सोच करे ई असां रोटी ठाहियूं भाई अगरि सुठी सोच करे रोटी ठाहींदासे त उन में सुठा विचार ईंदा वेंदा ऐं असां पोइ उहा रोटी जीअं असां पंहिंजे घोट खे या वॾनि खे खाराईंदासीं त ईअं लॻंदो की हिन रोटीअ में असांजी मिठासच भरिजी वई आहे ऐं असां उहा ई घर में झेड़ो झॻिड़ो करे रोटी जीअं ठाईंदा से त न असांखे रोटी ठाहिण में मनु लॻंदो न असांखे हुन रोटीअ में सवादु ईंदो इन करे असांजी कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त असां रोटीअ खे सुठे नमूने सां ऐं सुठे रूप में भाई खारायूं बि असां पाण बि खायूं बि